जी हाँ राजस्थान में आनंददायक मुख्य सांस्कृतिक और मनोरंजन गतविधियाँ मुख्यतः खेल

क्रिकेट बॉलीबॉल इत्यादि हैं एक्कीस प्रकार यहाँ पर खेलों का आयोजन होता है जिस में वो मनोरंजक रूप से आनंद ले सकें और यहाँ पर मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिन में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग तरीक़े से लोग भाग लेते हैं तो अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग खेल होता है अलग अलग गतविधियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो राजस्थान के सांस्कृतिक कार्यक्रम से विभिन्न भिन्न हैं और राजस्थान मे भी कई समुदाय के लोग रहते हैं जो अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं तो उन में देखने को मिलता है कि दोनों के सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों में बहुत से अंतर हैं उनकी संस्कृति और दूसरे लोगों की संस्कृति में क्या अंतर है ये भी देखने को मिलता है और वह बहुत आनंददायक होती है कि हम एक दूसरे की सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियों को जानें